जी बताइए कौन सुप्रभात बताइए अच्छा आज़ाद गिरी कौन प्रियांशु टेन्थ क्लास में है क्या आप का बच्चा अच्छा वही टेन्थ वाला प्रियांशु शायद सेशन ए अच्छा ठीक है बताइए जी क्या समस्या है

अच्छा

एक हफ़्ते का तो नहीं हो पाएगा चार दिन का होगा

नहीं नहीं जी एक हफ़्ते का नहीं हो पाएगा चार दिन का ही हो पाएगा चार दिन से ज़्यादा हम आप को छुट्टियाँ नहीं दे सकते हैं जी तो बताइए आप का बेटा कब कहाँ जाएगा

अच्छा तो आप के बेटे का इन चार दिनों के बीच जो पढ़ाई का नुक़सान होगा उसे आप कैसे मैनेज करेंगे हाँ तो आप कैसे भी मैनेज करिए हम अपनी टीचरोंज़ को अध्यापक को दुबारा यह नहीं बोल पाएंगे कि उस बच्चे को अलग से समझाइए आप को अपनी बच्चे की पढ़ाई ख़ुद ही मैनेज करनी है यह नहीं कि जब मन तब घुमाने के लिए चार दिन के लिए पाँच दिन के लिए उठा के ले जाए आपने बच्चों को पढ़ाई पर ख़ास कर के ध्यान दीजिए आप के बच्चे को एक तो वैसे भी पढ़ाई कुछ ख़ास नहीं है कमज़ोर है और आप लोग दिन भर घूमाते रहते हैं नहीं आप क्या कभी उसका डायरी चेक करते हैं ख़ाली पैसा मत कमाइए अपने बच्चे पेर भी ध्यान दीजिए हाँ और उसे चार दिनों क्या अवकाश चाहिए यह उसके बीच जो भी पढ़ाई की कमियाँ होंगी उसकी ज़िम्मेदारी आप को ही लेनी पड़ेगी ठीक है मैं उन के क्लास टीचर को इत्तलाह कर देता हूँ कि इनको कुछ चार दिनों का अवकाश प्रदान करें आप आपने बच्चे के से पूछ कर उनके क्लास टीचर को कॉल कर लीजिए और उन से बातें कर लीजिए ठीक है और भी अगरचे आप को कभी कोई दिक्कत होती है तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं यह मेरा ही नंबर है पर्सनल नंबर है और आप इस पर कभी अपने बच्चों को ले कर के किसी भी तरीक़े से कॉल कर सकते हैं और मैं आप को एक बार और बता दूँ कि अपने बच्ची के बारे में कभी कभी स्कूल में आ कर के पता करते रहें कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है समझ गए आप ठीक है तो आप अपने बच्चे के लिए आ कर के अप्लीकेशन जमा कर दीजिए और छुट्टी ले लीजिए धन्यवाद